जों जोङो हाबाफोराव बा हाबाफोराव बा नआव जोङो सिगांनि मानसिफोरा जोंनि मानसिफोरा हाखराव बा खुंआयाव बा दैखर बा दमखलाव बेफोरबायदि बुहुत खामानियाव बाहायोमोन आरो हाबा जायोब्ला बिया जायोब्ला बियो जायोबा बिदिनो फिल्टाराव फिल्टाराव माबायो दै सरनाय दै सरनाय बेफोरबायदि मैगं सुनाय आरो संनाय जानाय लोंनायफोराव बिदि बुहुत बाहायोमोन बाहायोमोन आरो बुहुत मोजां खहसआवनो सोलिनो हायोमोन खिन्थु दानि दानि मानसिफोरा दानि मानसिफोरा बेफोराबायदि खस्थफोरखो बारा खालामला खायसेआ न'आव मटर थायो बरिं थायो आरो खायसेनि नखराव दमखल' थायो दमखल' थायो बिदि आरो आरो गामिफोरावथ' बांसिन बांसिन दमखल आरो दैमा बिफोरावनो जि सुयो जि सुयो जि सुयो आरो जोंबो दैयाव दैखरावबो सुयो मलाबा दैमायावबो सुहैयो दैमायावबो सुहैयो आरो हाबाफोर जायोबाबो दै लोंनायनि थाखाय लोंनायनि थाखाय दै दै थेंखि बायनाय जायो दानिया बिफोर बायदि सरनाय बा मह माबानाय खालामला दाइरेक्ट बायबानो मोनो नालाय बेनिखायनो हहसावनो सलिनाय जायो सिगांनियाबा गासैबो गामिनि मानसिफोरानो मावनानै बिखो बायदि रायजोनि खामानि हाबायानो जा बा माबा मोनसे प्रग्रामआनो जा बिफोरबायदि जहोयो मावोमोन दानिया बेफोरबायदि एसेबां खस्थ हाबा रावबो खालामनाय नुनो मोना दानिया एसे खायसेआथ' खायसेआथ' आरो दैखो बथलसो बायबावो हानायफोरा हायैफोरा दिं थिंखियावनो माबानानै सलायनाय जायो हाबायानो जा बा माबा मोनसे माबायानो प्रग्रामआनो जा बेफोरखौ सलायनाय जायो आरो दानिया